हून अ'ऊं तुसें सनाना चाह्नी ते कि'यां जम्मू कश्मीर दे लोक ने जेह्ड़े अपने आर्टिस्ट न ते कि'यां अपने स्टेट दे कल्चर गी आर्टिस्ट दी कि'यां बचाने दी कोशिश करै दे केह्ड़े तरीके कन्नै कठनाइयें कन्नै ते अपने जेह्ड़े कल्चर ऐ आर्टिस्ट न उ'नें कियां अपने आर्ट गी कल्चर गी बचाने दी कोशिश करै दे जगह् जगह् नारे बाज़ियां करियै ओह् रोकने की कोशिश करै दे की इसी क इस साह्ड़ा कल्चर ऐ इस्सी बढ़ावा दित्ता जाए इसी मान दित्ता जाए सम्मान दित्ता जाए ते कोशिश करै दे न पूरे कोशिश करै दे कि इसी बी बढ़ावा दित्ता जाए जियां बाकी कल्चर गी बढ़ावा दिंदे ते साह्ड़े डोगरी कल्चर गी बी बढ़ावा दित्ता जाए ओह् बड़ी कोशिश करै दे न